के बजै छी जी अपनेँके जी बोलू की अहाँके सेवा करि सकै छी हमरा एन्ने कनि नेपाल बॉर्डरपर ठीक ठाक छै अहाँ यदि ट्रेवेलिङ्गके लिए घुमै आबि रहल छी तऽ हमरा यहाँ आबि सकै छी हँ तऽ हमरा यहाँ आउ आओर सब सुविधा अपनेके सब चीज मिलतै हमरा यहाँ जे छै गाड़ी अहाँ पार्क भी कऽ सकै छी हमरा यहाँसँ जइसँ कि आठ किलोमीटर नओ किलोमीटर दस किलोमीटरके बादमे जे छै मलङ्गवा बॉर्डर हइ ओहि परमे हइ अहाँ नेपालमे भी जा सकै छी पर ओन्नेके स्थिति अभी गम्भीर छै वहाँ की भेलै कि वहाँ दङ्गा वङ्गा भेल छै विश्वकर्मा पूजा गणेश चतुर्दशीके बीचमे जाहिके चलते कि बॉर्डर लॉक हइ ईसब बात छै आओर अपने यदि जाइ यदि इच्छुक छी नेपालमे घुमैके लेल अपनेके बैरगनिआ बॉर्डर भेल आओर अपनेके रक्सौल बॉर्डर ईसब बॉर्डरमे हइ जा सकै छी जी हमरा यहाँ हमरा यहाँ अपनेके रहैके भी बेबस्था मिल जेतै होटल बहुत अच्छा बा यहाँके रेट उट ईसब बहुत ठीक बा अहाँ कहीँ पता लगा लेब यदि रात भरिलए रुकैलए चाहि रहल छी तऽ रुकि सकै छी हँ हमरा यहाँ खाइ पिएके भी बेबस्था मिल जेतै अहाँके सुतैके लेल बेबस्था मिल जेतै बहुत अच्छा गाड़ी पार्किंगके लेल भी मिल जेतै अहाँके हमरासब यहाँ यहाँ सब बेबस्था मिलतै यहाँ जइसे कि बेबस्था आबैमे तऽ कोइ दिक्कत नहि हइ ठीक हइ अहाँ जइसे कि सीतामढ़ी तक आबिए गेल हैब वहाँसँ जइसे कि सीतामढ़ीसँ पच्चीस किलोमीटर हइ मेजरगञ्ज कुवारी मेजरगञ्ज कुवारी तक अहाँ आ जाइब तऽ अहाँ हमरा इहे नम्बरपर कॉल करब हम अहाँके रिसीव कऽ लेब आओर अहाँ जे छै कि हमरा शॉपपर आकऽ रहि सकै छी रात भर रहि सकै छी एक रातके जे अपनेके रूमके रेन्ट लागत जे खाइम पिएम साधारण भोजन ओकर पइसा लगतै आओर जे भी खाइ पिअले चाही से सबके पइसा लगतै आओर उचित अहाँके दाम लेल जेतै ई नहि कि दोसरा दोकान आओर दोसरा अथीसँ बेसी लेल जेतै विशेष सुविधा विशेष सुविधाके अहाँके लेल जे छै से अन्दर जाइके लेल मलङ्गवा बॉर्डरसँ बन्द हैत आओर ओकर लेल रक्सौल बॉर्डरसँ चालान कटाबैके हैत आओर तब वहाँ जा सकै छी अहाँ घुमै फिरैके लेल पर नेपाल गेल ठीक बात नहि हइ अभी वहाँके स्थिति खराब चल रहल हइ आओर विशेष आउ तब हम बताबै छी

आइम तऽ कॉल करि लेब ईहे नम्बर हइ ठीक छै